में केईं सारे निक्के निक्के कम्म में जेह्ड़ा करै जेह्ड़े में करै'रना ओह्दे च पैह्ला कम्म जेह्ड़ा में करै'रना ओह् ते ऐ रेडियो स्टेशन जेह्ड़ा में आन्नां होन्ना इद्धर पार्ट टाइम में करै'रना इद्धर में कम्म ऐज ए अनौंसर जेह्दे च मैं पैह्ले सवेरे आन्नां होन्नां कदें कदें साड्ढे पंज बजे बी आना पौंदा आइयै पैह्ले रोडियो स्टेशन दा ट्रांसमिशन शुरू करना फेर अग्गें प्रोग्राम दी अनौंसमैंट करनियां फेर ओह्दे च इक सेक् प्रोग्राम आंदा इक शुभ प्रभात ओह्दे च खबरां बी पढ़नियां होंदियां न मी ओह् बी पढ़ने होन्ने आं अस ओह्दे कन्नै कन्नै मैं टैक्नीकल जेह्ड़े इद्धर प्रोग्राम अडिटिंग होंदी ऐ जेह्दे च जेकर कोई बोलदे बाकी कुसै दा इंटरव्यू अस लैंदे आं लैने आं ते ओह्दे च फंबल कोई करी जा उस फंबल गी कट्टना बिच्च पाजेज होंदे न उसी बी कट्टना ओह्दे च किश गल्लां होंदियां न जेह्ड़ियां रोडियो उप्पर जाने दे लायक नेईं होंदियां उ'नें गल्लें गी कट्ठना ते एह्दे कोला सब थमां जरूरी कम्म ऐ हर रोज किश न किश सिक्खना अपनियें गल्तियें कन्नै सिक्खना एह् कम्म करना होन्नां में रोडियो स्टेशन आहना होन्नां ते एह्दे कन्नै साढ़ा इक निक्का जेहा प्राइमरी स्कूल बी ऐ उद्धर कोई सौ बच्चे न ओह् आंदे न पढ़ने आस्तै उद्धर बी मैं जेह्ड़ा कंप्यूटर वर्क कंप्यूटर वेस्ड वर्क ऐ ओह् दिक्खना होन्नां बच्चे गी पढ़ाना बी होन्नां ते इ'नें कम्में च गै पूरा दिन निकली जंदा मेरा ते एह्दे कन्नै मी गाने दा बड़ा शौक ऐ बिच्च बिच्च गान्नां बी होन्नां ऐज ए करियर ते नेईं लेकिन अपने शौक आस्तै जरूर गाना होन्ना में इसलै में सिक्खाै बी करना पी के सम्याल होरें उं'दे कोला ते ओह्दे कन्नै कन्नै में मीं जेह्ड़ा मेरा कम्म ऐ रोडियो स्टेशन गै आह्ना होन्नां मैं ते इद्धर अनौंसमैंट जिन्नियां बी होंदियां न ओह् करना होन्नां मैं